यौ चाय दिअ कितना मे दै छियै हमरा एहन नहि चाय देबै से गरम रहै के चाही हम घर लऽ के जेबै कते पैसा लै छियै कितना मे दै छियै